अॼु जे जमाने में कमाई जा घणेई साधन आहिनि पर मुंहिंजे हिसाब सां टेक्नोलॉजी जी याण हुंजण ॾाढो ज़रूरी आहे छो त अॼु जो कंप्यूटर जो जमानो आहे बिना मोबाइल व कंप्यूटर जे को बि कम कोन्ह थींदो आहे अॼु बि रिकॉर्डिंग बि त मोबाइल जे ज़रिए कयूं था बिना टेक्नोलॉजी जी याण सभु बेक़ार आहे